हमारे क्षेत्र के अस्पतालों में मात्रवत्व देखभाल बहुत अच्छा है वहाँ पर ओ उस अस्पताल में बर और अच्छा बहुत बढ़ियाँ सुविधा है बेड बेड हर की प्रकार मतलब सुविधा फेन पंखा ए सी हर किर का सुविधा है और मात वो तो अस्पताल में छफाई के लिए भी बनियाँ मतलब हर ब्यवस्था की गई है जो बच्चों का जनम दिन बच्चों का जनम देते हैं बा माँ उन लोग को भी अच्छी छुब सुविधा दी गई है जो जो बच्चों को पैदा करने में जो दिक्कत ना हो और बच्चे बच्चों को देखभाल के लिए भी अच्छी सुबधा दी गई है बच्चों के लिए मक्खी और हर प्रकार के जो गंदे कीटाणु सब की देखभाल के देखभाल की जाती है डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर रूम में ऊ बच्चों को भी देख देखते ताकते हैं मतलब कि बच्चा कैसा है कैसे मतलब ठीक है और बच्चों के लिए खेल खिलौना हर सुविधा दी जाती है और मत मातृ को कोई भी अच्छी बरवाह के हर फल फूल और अनेक प्रकार के बढ़ियाँ दवाई दी जाती है जो जो कि मात्र अस्पताल में कोई दिखेगा हमारे क्षेत्र के अस्पतालों में हर चीज़ की सुविधा दे दी गई है किसी भी ब्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति हो किसी कोई कोई मतलब एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर दी गई है जो बच्चों को जो जो कोई भी रोगी बीमार होता है तो सरकारी अस्पताल में मतलब थोड़ा भर्ती आया जाता है एक बार कोई एम्बुलेंस को कॉल मतलब फ़ोन से कर दिया जाता तो एम्बुलेंछ छरकार एक बार आ जाता है और बच्चों को मात्र गर्भवती स्थान बच्चों के लिए भी टीकाकरण छमय छमय से टीकाकरण भी दियाकरण दिया जाता है हमारे क्षेत्र के अस्पतालों में अच्छे अच्छे वो अच्छे से अच्छे हर चीज़ का सफाई कोई मतलब हर चीज का ब्यवस्था का जो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होती है हमारा अस्पताल हमारा क्षेत्र का अस्पताल में हर किसी की कोई की दवा की कमी नहीं है और आखिर मत देखभाल के लिए बच्चों को लिए अनेक प्रकार के सरकार सुविधाएँ दे रही हैं दे रही हैं